میرے لیے ایسی کتابیں جنہیں میں خاص مقام دیتا ہوں عموماً ادبی کارکنان کے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کے اہم مسائل اور انسانی حالات کو گہرائی سے بیان کرتے ہیں ان میں سے چند مشہور نام شامل ہیں جیسے کہ ایک منظر کا نامہ عبد اللّہ حسن دوسرا احسان کے ہوائی سکون احسان کے ہوائی سکون ہیں خواجہ حمید اللّہ